बिहार में बहुत से मूवी थिएटर थे जो कि किसी ना किसी कारणवश से बंद हो गए इसमें से जैसे कि पूनम सिनेमा है ये सब मूविज हॉल बहुत से बंद हो गए हमारे क्षेत्र में भी एक नॉर्मली थिएटर था जो कि गोरमेंट के ज़रिए बंद करवा गोरमेंट के का क्या पता नहीं कैसे बंद हो गया ये तो हमें ज़्यादा आईडिया नहीं है बट हम ये कह सकते हैं कि जो नए मु जो बचे हुए म्यु मूवी थिएटर्स है जैसे की अमित टॉकीज़ थिएटर या फिर आपका अम्बा सिनेमा पूनम सिनेमा ये ये टॉक मूवी हॉल्स अभी भी बचे हुए हैं जो कि पैसे ज़्यादा तो नहीं लेते हैं नोर्मल्ली अस्सी पचास पचास रुपये से स्टार्ट करते हैं जो नॉर्मल टिकट होती है और आपको दो सौ ढाई सौ तक कीमतें होती है उसकी उन हॉल की हाँ एक ये चीज़ कह सकते हैं कि उन मूवी हॉल्स में जो पिक्चर्स नई मूवी पिक्चर्स लगती हैं वो अधिकतर भोजपुरी लगती है ना ही हिंदी के ज़्यादातर नहीं लग पाते हैं और मूवी थिएटर जो है वो एक ही परदे पर चलाए जाते हैं जैसे शहरों के अन्दर आपका तीन चार पर्दे होते हैं बट यहाँ पर बिहार के अन्दर एक ही पर्दे पर सारे मूवीज़ चलाए जाते हैं दिस दूसरा हम ये कह सकते हैं कि जो मूवी हॉल्स हैं उसमें

दूसरा रेट वग़ैरह तो हम वही कह सकते हैं कि ये ठीक ठाक है कोई ज़्यादा हाई फ़ाई नहीं है वहाँ की जो सुख सुविधाएं जो शौचालय वग़ैरह है या मूवी की मूवी का जो हॉल हॉल है वो थोड़े से मतलब ये कह सकते हैं कि इस थोड़ा सा ज़्यादा तो नहीं थोड़ा इस्मेली रहता है या फिर उसके अन्दर जो हमारे जो भी मूवी देखने देखने जाते हैं उनको हमारी तरफ़ से निवेदन है कि मतलब गंद गंदगी ना फैलाएं क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा गंदगी कुछ लोग है जाते हैं जो ज़्यादा गंदगी वहीं पर थूकते हैं वहीं पर मतलब मूवी हॉल्स देखते हैं रही बात शौचालय की शौचालय भी थोड़ा सा गन्दा होता है ज़्यादा नहीं उनकी साफ़ सफ़ाई का थोड़ा डे रख रखाव करना सही होगा तीसरा अम्बा सिनेमा अम्बा सिनेमा थिएटर्स के जो रेट है वो अस्सी या सौ हाँ सौ रूपये के आस पास में मूवीज़ केटेगरी वाइज़ जो फ़र्स्ट और सेकंड स्टेप है वो इस टाइप का रेट अलग अलग होता है ज़्यादातर दो से ढाई दो सौ रूपये तक हाईएस्ट होता है इसके अलावा जो हमारे शहरों में एक ही मूवीस हॉल है जैसे कि दरभंग दरभंगा शहर के अन्दर एक ही मूवी हॉल है जो और भी होने चाहिए मेरे हिसाब से क्योंकि एक हॉल के अन्दर बहुत से ज़्यादा दूर ट्रेवल करना पड़ता है फिर आपका